नमस्ते हाँ बोलो भाई क्या हाल चाल मेरा ठीक है कुछ नही हो रहा बैठे हैं

जी जी करते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जैसा काम होगा भाई जैसी फोटो होंगी उतना चार्ज पड़ेगा हाँ लग लगाऊँगी तो आप जैसी फोटो खिंचवाएंगी वैसा होगा मतलब ज्यादा इस्मार्ट बनवाएंगी तो उस हिसाब से होगा और सिंपिल होगी तो उस हिसाब से होगा हाँ उसका चार्ज अलग लगेगा हाँ और क्या अब जैसा काम हो वैसा आप देख लेना उस हिसाब से कर लेना और क्या बताए भाई थोड़ा उन्नीस बीस हो सकता है और क्या

आप जितने में काम चल जायगा दो चार लोग वैसे आएंगे जितना आपको जरूरत हो वैसा आप बताइए हाँ हाँ तो बिल्कुल हाँ तो दो चार तो होंगे ही

फिर उसी हिसाब से पैसे पड़ेंगे आप जब बनवाएंगी फिर हम उस हिसाब से बनवाने के पैसे बता देंगे हम आप तो तभी बस जो अच्छा होता है उसके लिए पैसे भी अच्छे होते हैं आपको समझना चाहिए ख़ुद चार्ज क्या हिसाब बताए बताया तो हमने भाई जो है थोड़ा बहुत हो जायगा तब आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है सौ दो सौ रुपये आदमी कन्सेशन कर सकता है इतना तो हो ही सकता है

बताइएगा नमस्ते बेटा